औ थांनायालाय थांबाय थानाय जाबाय थांनायालाय ए नों थांगोन ना मा थांब्लालाय मोजां जायगाफ्राबो मोजां बेरायनो मानोबो ओमफ्राय जानाय मानाय गासैबो मोजांजोब थांनाया बासजोंबो थांजायो सहैनायावहाय बासजों थाङोब्ला पास घन्टाजों सहैयो पास घन्टासो लायो लामायालाय मोजां दालाय एफाबांमानि गाज्रिबो नला मोजांसै लामाफ्रालाय ओमफ्राय जायगायाबो मोजांआनो बेरायनो मानो एन्ट्रि खालामनाय फिसआलाय हाबनायावहाय माबा लायो आरो फासस' थाखा लायो सासेयाव जानाय लोंनायफ्रालाय मोजां मोजाङालाय बेबायदिनो मोजां मोजां हटेलफोर दं आरो ओमफ्राय रेस्टुरेन्टफोर धाबाफोर दङ नों बबेयाव हाबनानै जानो गोसो बिदि दं आरो जाग्राफोरखौ मोनजोबो मोननायालाय गासैखौबो औ औ दे औ दे